आंनि न'खरनि सोमोन्दै मानि जोंहा न'खराव गासै बर्थमान साबा फरियाल दङ बे साबा फरियालाव जाहैबाय जों बोराइ बुरै थाहैबाय आंनि बुरिनि नामा सरला औवारि आरो आंनि फिसाज्लानि नामा गौरेसर औवारि आरो बिहामजो दङ सासे बिहामजोनि नामा जाहैबाय निजोरा बसुमथारि आरो फिसौ सासे दङ दिदोमथिलि औवारि दा आंहा आंनि फरियालाव मानि साबाल'खा दा आङो मानि आबादारि आबाद मावो हा एसे दङ बेखौनो आं गायनानै जायो ओमफ्राय बिदिनो आंना फिसा सासेल'खा दा बे फिसा सासेया एसे इसोरनि अननायाव खामानि मोनदों दा बिजिनि डिग्रि कलेजाव प्रफेसार मावहैयो आमफ्राय आर बिहामजोआ न'खराव बिदिनो खामानि मावो सङो खावो बिदिनो अमा फियो बोरमा फियो बिदिनो आदार उदार संनाय खावनाय बिदिजोंनो दिन थाङो आरो आरो ओरैहाय आंनि बुरियाबो आङो जा एसे मावनानै होयो मैगं थाइगं बेखौनो खानानै फाननाय जायो हाथायाबो खाथियावनोखा नालाय बेखायनो बाहायनो बे सालबारि हाथायावनो फाननाय जायो आरो दा बिजोंनो खरसा बरसा न'खराव संख्रि बानलु सोलियो बिजोंनो मानि दिन थाङो दा गय बागान एसे दङ आरो बिदिनो गाननो जोमनो सोलि साबनो आनथा दङ बिदिनो मोसौ गाय एसे दङ मानै गायखेर सेरनानै फानो दा आंनि बाय बाहागि दङ बिदा फंबाइ जों सानैल' आंनि बिदानि नामा बिरेन औवारि आरो आंनि गेदेरनि फिसाफ्रा साथाम सानै हौवा सासे हिनजाव आरो देरसिना जाहैबाय सिमनथ' औवारि आरो दुइसिना जाहैबाय रानदों औवारि आमफ्राय फिसाजो सासेया बिलाइबाय बिनि नामा जाहैबाय गालि औवारि दा बेहाबो गोजानाव बिलाइ जानाय हिसाबै बिदिनो थांलाय फैलाय सम सम थाङो फैयो बिदिनो आलासि जाफैयो आरो लोगोफोर आंनि लोगोफ्राथ' माखासे मुंख्लं जालांबाय आंबो बोराइबायनालाय दा माखासे आंनि दुइसिनाबो थैलांबाय आरो देरसिन जानायाबो थैलांबाय आरो आंनि लोगोफ्रा मानि गोदो आङो हजों बङाइगाव चाफागुरियावनो जोनोम मोननायमोन नालाय दा आङो बर्थमान ओइ बेंथल सालबारि ओनसोलावनो गोदो आइ आफायानो बहायनो दैदेनबोदों हा हु गायग्रा हा गैयैखाय हजोंनि बिथाखौ फाननानै बे सालबारि गानदागागेब बावनो हा लाफैदों दा बर्थमान बिखौनो गायै फुयै दासिमबो सोलिदों आरो दा आंनि आइ आफाया मानि थैना थांजोब्बाय गैला गोबावसै जोनोमा जाहैबाय ओजों बङाइगाव चाफागुरियावनोमोन लावज्रिफारायावमोन गायग्रा हा गैयामोन दा बे गायग्रा हा गैयैखाय आंनि आइ आफायानो मानि गायग्रा हा गैयैखाय माइ गायग्रा गैयाब्ला संसारखौ जानो हाया माइ दै एसे गायाब्ला होननानै गोदोनो जोंखौनो सेंग्रा समाव दैदेनबोनानै बेहायनो बे सालबारि ओनसोलावनो गानदा गागेब गामियाव गायग्रा हा एसे बायनानै लाफैदों आरो बे बायना लाफैनाया बहुद गोबावसै दानिल' नंला माने उननिसस' उनारसि सनावनो मानि फैनाय जादों आरो दिनैसिमाव सल्लिस बोसोरसो जाबायदां दिनैसिमाव दा दासिमबो मानि बेखौनो मावना जायो जोंहा बिदा फंबाइ सानैल' बिदा फंबाइ सानै आमफ्राय बिब' बिनानाव सानै आंनि बिब'आ जाहैबाय हजों बेरहांगाव सिथनागुरियाव आंनि बिब' असेया आरो आंनि बिनानावआ बहायनो आंनि खाथियावनो दंमोन दा हादानाव खारलांबाय दा हादानाव दंहैयो आरो आंनि बिनानावआ बि जाहैबाय बिनि नामा जाहैबाय बायलि औवारिमोन आरो आब'नि नामा उरासिमोन उरासि औवारिमोन दा बिसिनि फिसाफ्राबो बिलायजोब्बाय हौवाफ्राबो हाबा जाजोब्बाय आरो बे आंनि बिनानावनियाबो हाबा जाजोब्बाय फिसाज्लाफ्रा फिसाजोथ' गैखाया हौवाफोर साथाम दं आरो दा बे हौवाफोर साथामा बियाबारि जाजोब्बाय बिदिनो लेखाथ' रोंखायानालाय मानि बिदिनो क्रिशक हालुवा मावनानै जायो आबाद मावनानै जायो माइ गायो दा रिजाबावनो दंहैयो आरो